हेल' अ' आंथ' दङ नै गामिआवनो आबाद मावगासिनो दं एसे दा ओरैनो बे माइआनो हायाखै थ' दैज्लांनि एसे लेथ जादों आथिखालाव हनै नोङो बे मोनसे सेनेल दङ' इरिगेसन केनेल बेखौबो थिग मथन रिफायरिं खालामनानै होनाय जायासै सरखारनिफ्राइ दा अखा आबो थिग गैला मानि बे अखा सानदाव नानै ओद सारदिन आददिनसो थानांदों आरोखि दा खुनुरुखुम ओरै सेल'जोंसो दै सारनानै गायगासिनो दं आङो औ औ ओरैनो थ' थिग म'थ बा बिदिनो सल्ल' सथ्र मनाथ' फैयो ओरैनो रनजिदा रनजिदा औ ओरैनो गाइनानै दोनब्लानो आरोखि जोसाया खम जायो एसे बिदिनो एगार' बार' मनसो जायो आरोखि दा बे माखासे फिसिलिटिफोरखौबो जोंनि ग्रासख लेबेलफ्राव दिगदार जाबाय ब्रा औ सरखाराबो होनो हाजोबला औ औ सुबिदा सुबिदा उफाय गैलिया औ दाथ' खालामोआनो खालामो आनो खिन्थु गोदोनि बायदि बेबायदि फ्रदागसन जालिया हनै बोथोरफ्राबो मोजां नंलाथ'

बे बेखौथ' जोंनि गामि सिङाव खालाम नायानो जालालै गोदोथ' सन मोननै खालामोमोन दा हनै औ बोसोराव हाय बे मोननैया खालामनाय जाखायोमोन सुखान आबाद आरो आर माइ आबाद दा बेबायदि मावनायनि जोंना मोनसे खालसाराबो गैला थ' बे जारला जालांबाय आरोखि अलसिया जाजोब्बाय मानसिफ्राबो

दाथ' बिदिनोसै औ औ औ दा बेफोर खौबो जुदि साइन्थिफिक मेथदजों मावनो रोंनाय ब्ला साबसिन जायो दा बेखौबो जोङो थिनायफोरखौ मोजां मोननाय जाहैला थांनानै लाहैनोबो दिगदार माब्लाबा खबर सबर मोनोब्लाबो माने बे सुखान दाथ' खोनानाय आथ' खोनायो खिन्थु माखासे हनै सुबिदाफोरखौ मोनजोब लाया जारला औ औ आंथ' बावनो बावनो हैदों आनो आङो औ औ दाथ' औ औ एनखारेसन जादोंमोन नङाबाथ' बाजाराव बिदिनो सारिस' फास'निसो फाननांगौ जायोमोन ए गावनि गावनि फैसाखौनो गारनानैसो माइ आबाद खालामनाय जायो मोन आरिखि औ दे दे औ दे दे मोजां जादों मोजां जादों